जी हाँ जब मैं कक्षा दसवीं में था तो मेरा मन पढ़ाई में बिलकुल नहीं लगता था और मुझे घर का काम करना खाना पकाना और नई नई डिशेज़ हर रोज़ कुछ नया बनाके घर वालों को खिलाना मुझे बहुत पसंद बहुत अच्छा लगता था और ऐसा करने मे मेरे पिताजी मेरी अक्सर मदद किया करते थे और अब कुछ वक्त कुछ वक्त के बाद जब मुझे इन सब चीज़ों में बहुत ज्यादा रुचि आने लगी तब मैंने सोचा कि मैं मुझे मेरे मन में ख्याल आया कि मैं क्यों ना मैं इसी को कर्रिअर बनाऊं क्यों ना मैं अपना कर्रिअर इसमें ढूँढूँ और इसको और अच्छा इसमें और अच्छा कर सकूँ जब मैंने यह बात मैंने अपने पेरेंट्स को बताई तो उन वो उनकी प्रतिक्रिया मेरी प्रति बहुत अच्छी थी उनका यही कहना था कि तुम वो करो जिसमें तुम्हारी रुचि हो जिसमें तुम अच्छा कर सकते हो उन्होंने मुझे इस काम में हर बार सपोर्ट किया और आज तक सपोर्ट करते हैं